गोंयांत मुवीचें खुबशें थियेटर आसात मस्टिप्लेक्स आसा मडगांव आयोनेक्स आसा मडगांव विशांत थियेटर आसात पणजे सम्राट आसा त्या भायर पण पणजे आयोनोक्स आसा हातूंत सगळें नवें नवें लेटस्ट पिक्चरा ती रिलीज जाता ती आमकां ती आमकां त्या तातुंत पळोवपाक मेळटा